राजस्थान जा माण्हू घणेई सांस्कृतिक जश्न मल्हाईंदा आहिनि सियारे में त घणेई म जश्न मल्हाया वेंदा आहिनि हिकु त सियारे में जिते बि घुमणो कयो पाण खे ईज़ी गो ईज़ी में घुमी सघंदा आहियूं ऐं सियारे में नओं सालु मल्हाईंदा आहिनि जीअं डेज़र्ट सफ़ारी ते बि वेंदा आहिनि डेज़र्ट में जीअं जैसलमेर वञनि पुष्कर में बि डेज़र्ट सफ़ारी थींदी आहे ऐं मारवाड़ी त गणगौर जी पूॼनि बि कंदा आहिनि गणगौर जो मल्हायो वेंदो आहे इअं इअं तरह सां हीअं नंढा नंढा जश्न मल्हाईंदा रहंदा आहिनि राजस्थान में